हा भारत में कलाकारनि खे पर्याप्त महत्व या अवसर पहिले न ॾिनो वेंदो हुओ छो त जागरुकता घटि हुई थोरी ज्ञान जी कमी हुई शिक्षा जी कमी हुई पर हाणे इहो न आहे हाणे पाण कलाकार बि सुजाॻ थी चुको आहे ऐं पंहिंजा अवसर उहो पाण ॻोल्हे थो वठे पियो त अहिड़ी ॻाल्हि न आहे की भारत में कलाकारनि खे महत्व नथो ॾिनो वञे या अवसर नथो ॾिनो वञे न न अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे उन्हनि खे पर्याप्त अवसर बि थो मिले पियो उन्हनि खे महत्व बि थो ॾिनो हुजे महत्व कहिड़े रूप में ॾींदा आहिनि उन्हनि जी कला खे जीअं सराहना करे उन्हनि खे पुरुस्कार ॾेई करे या उन्हनि खे सम्मान ॾेई करे उन्हनि खे हिमताईंदा आहिनि कलाकारनि खे इन सां अची करे कलाकार अॻिते वधी वधी करे कमु कंदा आहिनि हा पहिले ज़माने में जेको हूंदो एॾा अवसर न हूंदा या पैसे जी कमी चओ या अज्ञानता चओ या ॿियां अहिड़ा सरकमस्टेंसिस हुआ जंहिंजे करे उन पर्याप्त मौक़ा न मिलंदा हुआ कलाकारनि खे पर हाणे अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे